मां कॾहिं डांस सिखियो नाहे पर बिट ते मां डांस करे सघंदी आहियां काई बि बिट छॾींदी न आहियां ऐं इहो ई मां ॿियनि खे सेखारण जी कोशिश कंदी आहियां जीअं मुंहिंजी धीअ जी शादी हुई त हुन शादीअ में जेके लेडिस संगीत थिअण वारो हुओ हुन ई में मां कुझु गाननि ते ॿियनि खे बि डांस सेखारियो हुओ ऐं ॾाढो सुठो लॻो सभेई ॾाढो ख़ुशी ख़ुशी हुन ई खे सिखियो बि ऐं हुनखे परफ़ॉर्म बि कयो